जी नमस्कार हमको एक ब बेड बनवाना था तो कौन सा लकड़ी ठीक रहेगा आप बता सकते हैं शीशम और कोई लकड़ी जैसे बताओ और कोई मतलब कि जिसका हाँ अच्छा हाँ अच्छा मज़बूत कौन सा होगा जो बताइए सखुआ का या आम का नहीं इसलिए पूछे कि जो जैसे किस मतलब लकड़ी सब में घुन गुन खा जाता है तो खराब हो जाता है बेड उड का पऊवा तो टेबल उबल भी काम देगा तो उसका कितना भाव ऊव होता है आप बता सकते हैं अच्छा

अच्छा तो मतलब कि जो टेबल एक छोटा सा बनाना होगा तो उसका भी अच्छा एक जैसे वह चौकी जो चौकी उकी जो बनता है तो उसको कितना हो जाएगा

तो उससे कम उम में नहीं होता है अच्छा टेबुल उबुल जो बनाते हैं तो टेबुल बनाते हैं बेंच उंच बनाते हैं अच्छा तो चौकी उकी में भाव चौकी में कम सम में हो जाएगा अच्छा क्या चीज़ कौन सा लकड़ी का दीजिएगा अच्छा अच्छा और उससे बड़ा वाला

अच्छा ठीक है तब ठीक है ठीक